جی نہیں ہم نے کوئی جیو ایپس نہیں دیکھا ہے لیکن ہاں کچھ ایلیینس اور دوسرے سیاروں پہ زندگی گزارناممکن ہے کیونکہ ابھی کچھ سائنٹسٹ وہاں گئے تھے وہاں پر انہوں نے کھوج کی تھی کہ یہاں پہ زندگی بسر کر سکتا ہے کوئی انسان یا نہیں تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر آکسیجن کی کمی ہے اور پانی کی کمی ہے اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ زندگی ابھی بسر کرنا پاسیبل نہیں ہے لیکن آئندہ سالوں میں آنے والے سالوں میں ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پر زندگی بسر کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ کچھ سال پہلے کی بات ہے ہمارے انڈیا سے ہی کچھ لوگ گئے تھے چاند پر ریسرچ کرنے کے لیے تو وہ وہاں پر یہ یہاں سے ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوئی